देखियौ पहिलुकबा समयके अगर दश बीस साल पहिनेके दौड़ देखबै आ आबक दश बीस सालमे देखबै तऽ मुख्य अंतर अगर कोनो चीज पर पड़लै तऽ ओ हमर पर्यावरण पर पड़लैया आ ओकर कतहुँ ने कतहुँ रसायनिक उर्वरक खाद्य बीज वगैरह जे हम बहुत जादा आवश्यकतासँ बेसी इस्तेमाल कए रहल छियै खेतमे पेड़ पौधा पर तऽ ओहो सारा कारण छै आधुनिकताके दौड़मे पेड़ पौधा कटि रहल छै पानि पर पानिके जे जल स्तर छै भूमिगत जलके जे स्तर छै ओहि पर बहुत सारा बहुत जादे प्रभाव पड़ि रहल छै अगर पेड़ पौधाके बात करल जाए तऽ विज्ञानमे पेड़ पौधा अगर मानि लियऽ ओकर सबसँ अभिन्न कारक छियै कि भौमिक जल स्तर कऽ ओ बनेने राखै छै तऽ यदि हम आधुनिकता कऽ बहुत तीव्र गति देबै तऽ कतहुँ ने कतहुँ हमर अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न भए जेतै और हमरा गामक बात करबै तऽ पहिने सात फीट पर आबैत रहै आब पन्द्रहो पर कतहुँ कतहुँ नहि आबैत छै पानि किएक कमी की कहू